हाँ सर हाँ बोलिए सर कोनो जी सर है जैसे हो गया कद्दू है करेला है भिंडी है बैगन है बींस है बोड़ा है कौन सा आपके नया सब्जी अभी तो नहीं आया है लेकिन आने वाला है

हाँ हाँ वो सबका है वो सब का भी है उसका जैसे क्या कहता है जे आपका हो गया जे बीस रुपए सैकड़ा हाँ जैसे आपको कद्दू हो गया बीस रूपए सैकड़ा भिंडी हो गया तीस रुपए सैकड़ा उसका उसका तीन तीन भेरायटी चार भेरायटी है चार भेरायटी है भिन्डी का भी दो तीन भेरायटी है

अच् वो आता है एक बड़ा वाला भिंडी बड़ा बड़ा फरता है एक छोटा वाला आता है छोटा छोटा फरता है तो ना तो स्वाद स्वाद छोटा वाला में आता है और जादा बिक्री भी उसी को होगा वो महँगा थोड़ा बाजार में मिलता है समझे तो उसको रोप दिया जाता है आपका नफा जादा होगा उसमें सब्जी मिलता है आपको फल फूल भी मिलेगा काफी है हाँ एप्पल का भी गाछ मिलेगा आम हो गया कटहल हो गया लीची हो गया बहुत सब कौन सा पेड़ है सब्जी का सब जी अभी सब्जी में क्या कहता है की बेचिएगा तो वो जैसे हो गया बोड़ा हो गया बीन्स हो गया भिंडी हो गया इस सब में जादा होगा कमाई

क्या बोले नहीं नहीं नहीं आइएगा आप देखिएगा पसंद कीजिएगा पसंद कर लीजिएगा जैसा होगा आप पसंद कीजिएगा उसमें तीन चार वेराइटी पाँच वेराइटी है उसमें जो पसंद कीजिएगा वो देंगे ले कर